جن لوگوں کو ابھی تیراکی نہیں آتی ہے لیکن وہ تیراکی سیکھنا چاہتے ہیں میں تو ان لوگوں کو یہی مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ وہ زیادہ گہرائی والے حصے میں پریکٹس نہ کریں بلکہ کم پانی میں تیراکی سیکھا کریں اور کسی ماہر آدمی کے پاس ہی تیراکی سیکھیں کیونکہ اس میں جان جانے کا بھی خطرہ لگا رہتا ہے اور اگر وہ سکھانے والا ماہر نہ ہوگا تو ان لوگوں کو کسی بھی مشکل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اور جو لوگ تیراکی سیکھنے کی خواہشمند ہیں وہ تیراکی والا سوٹ ہی پہن کر تیراکی سیکھنے کی کوشش کیا کریں جن سے ان کو کافی مدد مل سکتی ہے